कोंकणीचे जे डायलेक्ट्स आसात जाका आमी बोली म्हणटात वा लिंग्विस्टीक भाशेन जेन्ना उलयतात तेन्ना वरायटीज ऑफ अ लँंग्वेज अशें जे म्हणटात तर कोंकणीच्यो खूब बोली आसात सुरवात करुया अंत्रुजींतल्यानूच कारण तिका प्रमाण मानतात अंत्रुजी बोली जी फोंड्यां म्हालांत उलयतात तिजो प्रेजन्स आसा मागीर बार्देजी किंवां बारदेशी जर आमी आदलें उतर वापरतात जाल्यार बारदेशी जी तिसवाडी म्हापसा जो उत्तर भाग आसा गोंयचो थंय ती वापरतात मागीर साश्टीची साश्टी बोली जी वास्को मडगांव किंवां बाणावले हे जे दक्षिणेचे भाग आसा गोंयचें थंय ती उलयतात ताच्या भायर सुद्दां कांय ज्यो बोली आसात जी काणकोणा म्हण वा पेडणेची म्हणा ह्यो जे हे जे डायलेक्ट्स आसा तेयी आसात हांवें स्वता पर्सनली दुसरे डायलेक्ट कोंकणीचे हे वापरुना जी हांव ल्हानपणाच्यान उलयतां तीच उलयतां आजून तातूंत ग्रेज्युअल असो इम्प्रूवमेंट आसाच कारण खुबदा एक असो कॉमन नॅरेटीव आसा कॉमन विचार प्रवाह आसा की ह्या म्हालाची ही बोली म्हणजे फोंड्या म्हालाची ही अंत्रुजी बोली वा साश्टीची ही साश्टी बोली बार्देशीची ही बार्देशी बोली अशा आसता पूण त्या वाठारांतले सगळेच लोक तीच बोली उलयता अशें कांयच ना आनी कामा खातीर शिक्षणा खातीर एका म्हालांतल्यान दुसऱ्या म्हालांत वचप हें जातात आनी गोंयांत आतां तालुका वा जिल्ला ही ही संकल्पना तितलिशीं रिजीड उरूंक ना ती खूब म्हणजे टू मच एक्सटेंट ती फ्लॅक्सिबल जाल्या ती लवचीक जाल्या एका एका वाठारांतल्यान दुसऱ्या वाठारांत वचप हें सदाचें जालां किंवां ती गरज जाल्या म्हणूं येता तर ताका लागून स्वता ल्हानपणा जी बोली उलयतालो तीच बोली व्हडलो जातगीर उलयतात अशें कांय ना स्वता बद्दलूच जर म्हज्याच कोंकणीचो जर प्रोग्रेस सांगपाचो जालो जाल्यार बारावी मेरेन अंत्रुजी उलयली पूण तातून सुद्दां हाका ताका हाचे ताचे हें चडशे घरान आमी वापरिना आमी हेका तेका तेची अशेंच वापरतात मागीर न्ही किंवां न्हू काय न्हय अशें असो जो जेन्ना वाद न्हय पूण जेन्ना अशे जे ऑप्शन्स तुका आसतात वापरपाचे तांतूंत सुद्दां खूब वेळा कन्फ्युजन जावं येता आमी घरा कडेन न्ही म्हणटात शेजराक खूब जाणां न्हू म्हणटात तर ताच्या मातशें फुडें वचत जाल्यार न्हय म्हणटात आमी घरा कडेन बस म्हणटा शेजराक थोडी रावता ती बस म्हणटात तर ही जी सरमिसळ आसा ती सगळ्या म्हालांनी जाल्यार सगळ्या तालुक्यांनी जाल्या तर ही बोली ह्याच तालुक्याची अशें उरूंक ना खूब जाणां लग्न जावन एका तालुक्यांतल्यान दुसऱ्या तालुक्यान वतात तेन्ना स्वताची बोली ती जी जेन्ना ती दुसरे कडेन वतात त्या बोली मदीं ती ताची मिसळ जाता आनी मिस्तुराद अशी एक दुसऱ्या तरेची बोलीची बीन कोंकणीची बोली जी जे ते सदांच्या जिणेंत वापरतात तशें जाता पूण स्ट्रिक्टली जर सक्तीन तेच बोलीन उलोवपाचें जाल्यार आपसूक नॅचुरली म्हजो जो म्हजी दिका आसा उलोवपाची ती को अंत्रुजी कडेन वळटात बारावी मेरेन सगळें शिक्षण फोंड्याच तर अंत्रुजीचो प्रभाव तसोच उरलो ताच्या उपरांत जेन्ना म्हापशां गेलो तेन्ना म्हणजे भाशा कोंकणी म्हजी सामकीच सगळ्यात दिकांनी वचूंक लागली कारण ना धड अंत्रुजी आशिल्ली ती ना धड बार्देजी आशिल्ली ना धड साश्टी आशिल्ली कारण ती तीन वर्सां जीं आशिल्लीं आनी झेवियर्स म्हणल्यार कॉलेज थंय सगळ्यात तालुक्यांतले भुरगे येता शिकपाक साश्टींतले येता बार्देजीतले बार्देश सायडीचे तर येताच ताका लागून खुबशे जाणां पेडणेचे येताले खुबशे जाण म्हापशेचे येताले खुबशे जाण कळंगुट कांदोळें ह्या वाठारांतले येताले मागीर मडगांवचे साश्टीचे ह सायडीचे खूब जे म्हजें इश्ट आशिल्ले तें मडगांव बाणावली हे सायडीच्यान येताले तर ह्या सगळ्यां कडेन उलयतना हांव म्हजी खंयची डायलेक्ट आसा तीच विसरतालो आनी हांव खंयची डायलेक्ट उलयतां ते आनी खुबदा आमी मिरर करतात जे दुसरे दुसरो आपल्या मुखार जो मनीस आसा तो कितें उलयता ताची शैली जी आसा ती आमी सबकॉन्शियसली मिरर करतात तो जे शब्द वापरता तो जीं उतरां वापरता तीच आमी उलोवपाक लागता तीच आमी वापरूंक लागता आनी जेन्ना तुमी परत घरा येता तेन्ना यू आर बॅक टू डिफॉल्ट सेटिंग्स अशें जाता आनी तूं मागीर आपसूक जी घरा कडेन ल्हानपणांतल्यान उलयतालो तीच उलयता अशेंय जाता आनी झेवियर्सान तर वातावरण अशें आशिल्लें की खूब जाणां कोंकणीनूय उलयनाशिल्लें तुका परत परत इंग्लिशीक स्विच करचें पडटालें कारण ती कॉलेजी बी प्रिडॉमिनंटली इंग्लीश आशिल्ल्यान अजापाचे म्हटल्यार खुबश्या गोंयकारांकूच थंय कोकणी उलोवपाक येनाशिल्ली आनी इंग्लीश ही कॉमनली युज्ड लँग्वेज अशें थंय तो एक नॉम जाल्लो की झेवियर्साच्या गेटीन भितर सरले की इंग्लीश अशें आपसूक ते सबकॉन्शयसली खंय तरी तें तकलेन बशिल्लें ताका लागून इंग्लिशींनूत उलोवप चड जातालें टिचर्स म्हण वा टिचर्स तर टिचर्सां कडेन तर शिक्षकां कडेन इंग्लिशीन उलोवप जातालेंच पूण इश्टां कडेनूय मागीर मागीर नॅच्युरली तें इंग्लिशिनूच सोपें पडपाक लागलें कारण इंग्लीश ही खूब सोपी भाशा तिका तुका ती मात्रा मागीर अनुस्वार हाचें बंधन व्हडलेशें ना व्हडलेशें ना म्हणजे त्या त्या भाशेचो तो ताचो सांचोच वेगळो ताजी पुराय ताची जी बांदावळ आसा त्या भाशेची त्या भाशेच्या ग्रामराची जी बांदावळ आसा रचणूक आसा ती साप्प वेगळी ताका लागून ती तोंडाचेर घळपाक खूब सोंपी पडटा आनी आपल्याक जें कितें सांगूंक जाय तें चड स्पश्टपणान सांगप हें इंग्लिशीन खूब सोंपें पडटा ते कोंकणीन मराठीन हिंदीन सांगतना कांय उतरां आमकां जड वता आनी ते अशें ह्याय कारणाक लागून आसपाक शकता कारण आमी इंग्लीश आमच्या जिबेचेर इतली घोळयल्या की आमच्यो ज्यो मूळ भासो आसा आमची जी निजाची कोंकणी मराठी हिंदी वा ज्यो हेर भासो ज्यो गोंयांत प्रचलीत आसा ताचेर तो इंग्लिशीचो प्रभाव जाणवूंक लागला आतां हांव जें हें उलयतां हांव जें रेकॉर्ड करतां तातुंनूच कितलेशेच इंग्लीश शब्द हांवें म्हाका कोंकणी खातीर ते शब्द खबर ना म्हणून इंग्लिशींतले आपसूक वापरल्या ते तोंडान आयल्या अशेंच आनी ताका लागून कोंकणींतले ते शब्द हांव सोदून काडपाक हांवें म्हजो टायम वगडायलो ना आतां टायम म्हाका सुद्दां वेळ हे उतर आसा पूण म्हणटानच टायम टायम कितलो जालो रे अशें हे जे आमी इतलें नॅचुरलायज करून दवरलां तो इंग्लिशीचो प्रभाव खंयतरी आसा हें खंतपणान जाणावता ताची खंत आसा आनी कॉन्शयस अशे चिंतून मुद्दाम चिंतून कितलो आमी कोंकणीचो प्रभाव कोंकणीतूच वाडोंक शकता हें खूब वेळा आमी चिंतूंक जाय हें चिंत्ता हांव स्वता चिंत्ता यत्न करता की कोंकणींतलेंच कोंकणीन जीं उतरां आसा तीं सक्तीन वापरची जर ताका इंग्लिशीन इंग्लिशींतल्या उतरांक त्या कोंकणीन जर समानार्थी ते उतर ना जाल्यार मागीर इंग्लिशीन वापरचे हाचेर म्हजी नदर आसता